جب کوئی آرٹسٹ اپنے فن میں حقیقت پسندی اور تجدید کو ایک ساتھ شامل کرتا ہے تو یہ ایک نہایت نازک توازن ہوتا ہے جسے بڑی فہم مشاہدے اور احساس کے ساتھ سنوارا جاتا ہے مقصد اور موضوع پر منحصر ہوتا ہے اگر موضوع جذباتی ہو یا کوئی گہرا خیال بیان کرنا ہو تو آرٹسٹ تجدیدی عناصر کو زیادہ استعمال کرتا ہے لیکن اگر وہ کوئی حقیقت منظر یا کردار دکھانا چاہے تو حقیقت پسندی اختیار کرتا ہے دونوں کا امتزاج تجدید دل و دماغ کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے حقیقت پسندی آنکھ سے دیکھی جانے والی دنیا کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فنکار کسی کردار یا چہرے کو حقیقت پسند انداز میں بناتا ہے مگر اس کے ارد گرد کے ماحول یا رنگوں کو تجدیدی رکھتا ہے تاکہ جذبات یا اندرونی کیفیت کو بیان کر سکے تجدید سے آزادی حقیقت سے پیمانا تجدید آرٹسٹ کو یہ آزادی دیتی ہے کہ وہ ہر چیز کو ظاہر نہ کرے بلکہ م محسوس کروائے جبکہ حقیقت پسندی اسے زمین سے جوڑے رکھتی ہے ایک حوالہ دیتی ہے رنگ اور ساخت کا استعمال فنکار اپنے بروش اسٹاکس رنگوں کے انتخاب اور ساخت سے بھی یہ توازن قائم رکھ کرتا ہے کہیں واضح حدود ہوتی ہیں اور کہیں صرف اشارے